क्या आप कभी किसी ग्रुप में दौड़ लगाए हैं हाँ हमलोग दौड़ लगाए हैं बहुत सारा बहुत ग्रुप में जब हमलोग छोटे थे स्कूल जाते थे स्कूल में हमलोग ग्रुप बनाकर दौड़ लगाते थे इसमें हार जीत होती थी जीतने वालों को प्रोत्साहन मिलता था स्कूल के दौरान हारने वाले को भी मिलता था लेकिन इससे हार जीत लगवाते थे इसलिए कि हारने जीतने से हौसला बढ़ेगा उसका आगे की ओर बढ़ेगा बच्चा हो लड़का हो या लड़की हो जो भी हो तो इन्हीं सब दौड़ने वाला हमलोग किए हुए हैं अच्छा रहता है शरीर के लिए भी अच्छा रहता है मानसिक सन्तुलन के लिए भी सही रहता है और शरीर स्वस्थ रहता है इससे दौड़ लगानी चाहिए हर इन्सान को हर आदमी को बच्चा हो जवान हो जो भी हो लेडीज़ हो जेन्ट्स हो सबको अपने शरीर के बारे में सोचना चाहिए या शरीर स्वस्थ रहने रखने के लिए दौड़ना चाहिए दौड़ लगाने से सही रहता है दौड़ना चाहिए यह शरीर जिसके शरीर में थोड़ा दर्द उर्द रहता है या जो बीमारी से ग्रस्त है चल फिर नहीं पाता है उसको तो और दौड़ना चाहिए तेज नहीं दौड़ना चाहिए धीरे धीरे अपने हिसाब से दौड़ना चाहिए दौड़ने से शरीर सही रहता है दिमाग सही रहता है दिमागी सन्तुलन भी सही रहता है इसलिए दौड़ लगानी चाहिए दौड़ने में शामिल होना चाहिए और रह गया क्लब की बात तो क्लब सबको पसन्द नहीं आता है हमलोग को भी यह पसन्द नहीं है उसमें हमलोग नहीं जाते हैं नहीं किए हैं जाने वाला जाता है करता है अभी के जितने भी हैं लड़के लोग सब वह लोग करते हैं लड़की भी बहुत लड़की भी जाती है क्लब में हमलोग नहीं क्लब में शामिल होते हैं हमलोग सही नहीं मानते हैं उसको हाँ दौड़ने वाला काम है दौड़ लगाना है यह कर लेते हैं करते हैं यह अच्छा लगता है हमलोग अपने परिवार में भी करते हैं अपने बाल बच्चे के साथ अपने भाई बहन के साथ अपने आस पड़ोस के साथ यह सब सही लगता है क्लब का ग्रुप अच्छा नहीं लगता है वह हमलोग नहीं पसन्द करते हैं क्लब में अच्छे लोग भी जाते हैं बेकार लोग भी जाते हैं वह लोग जिस चीज़ को आप अच्छा मानते हैं वह अच्छा है जिस चीज़ को आप गलत मानते हैं वह गलत है अपने अपने हिसाब से सब अपना अपना हिसाब से अपने हिसाब से अपने तक तरीका से लोग जीता है तो किसी को कि कोई चीज़ पसन्द है किसी को कोई चीज़ पसन्द है किसी को साड़ी पहनना पसन्द है किसी को सूट पहनना पसन्द है तो उस हिसाब से सबको अपना अपना हिसाब जीने का अन्दाज़ होता है इसलिए हमलोगों को कलब नहीं सही लगता है दौड़ लगाना है दौड़ना है यह सही रहता है कबड्डी खेलना है वह सही है गेन्द बैट खेलना है यह सही है बैडमिन्टन खेलना है वह सही है यह सब सही लगता है यह सब सही हैं हमलोगों के हिसाब से हमलोग को यह सब अच्छा लगता है यह सब क्लब उलब यह सब नहीं अच्छा लगता है क्लब हमलोग नहीं पसन्द करते हैं और जो पसन्द करते हैं वह आना जाना करते हैं जाते हैं क्लब में रहते हैं वह सब ठीक है